हमरा गाँवके किसान सभ खेतीबाड़ी करै छै तऽ मने बाढ़ि उढ़ि आ जाइ छै तऽ खेतमे जितना लगेले रहलक उ सभ दहि जाइ छै धान धान चाउर नहि होइ छै तऽ मने किसान सभके कर्जा महाजन लेके किसान सभ खेतीबाड़ी कयले रहै छै तऽ उतना नहि भरपाइ करै छै कर्जा लेकरके यानि कि बहुत जादा हो जाइ छै तऽ ओहि लागि अपना फाँसी दै देलक फाँसी मने कि गरफाँसी लगा लेलक एहि सभसँ मने कि कथि कहू धान चाउर बेच करके सधाबैके भेल सधौलक आओर नहि सधेलक तऽ मने कि अथिसँ सरकारसँ लोन लेलक ओहिमे अपन माफो हो जाइ छै सरकार बहुत सुविधा दै छै किसान सभके किसान किसान सभके किसानके